दाइन जुन नैरोजा नैजिथाम बा जुन नैरोजा नैजिथाम जिबा आगष्ट नैरोजा नैजिसे से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम जिब्रै नबेम्बर नैरोजा नैजिनै